جب مجھے گانا گانا ہو یا ریکارڈنگ کرنی ہو جیسے اسٹیج پر گانا ہو تو میں اس کو خوب اچھے سے مشق کرتی ہوں اور اور اسے جیسے لیپ ٹاپ میں ریکارڈنگ کرتی ہوں پھر سنتی ہوں اور باہر جاتی ہوں پارک میں اکیلے میں ریکارڈنگ کرتی ہوں تاکہ اچھے سے ہو سکے اور اور جیسے مطلب گانا گاتے ٹائم میری کبھی کبھی آواز بھی خراب ہو جاتی ہے اس کے لیے میں میڈیسین بھی لیتی ہوں اور اور زیادہ سے زیادہ گرم پانی بھی پیتی ہوں تاکہ میری آواز اچھے سے رہے اور مجھے بچپن سے ہی شوق ہے گانے کا اور میں گانے کے لیے اچھے سے اچھے کوشش کرتی ہوں تاکہ میں اسٹیج پر اچھے سے اچھا گا سکوں اور میں چاہتی ہوں کہ جب میں اچھے سے گاؤں تو مجھے ایک اچھا ایوارڈ سے نوازا جائے اور مجھے گانے کی پریکٹس کرنا بھی اچھا لگتا ہے